جب میں مچھلی پکڑنے جاتا ہوں تو صرف ایک کام نہیں ہوتا یہ ایک سکون بھرا تجربہ ہوتا ہے دریا یا جھیل کے کنارے بیٹھ کر ٹھنڈے پانی میں ڈالی ہوئی بانس اور خاموشی میں انتظار یہ لمحے زندگی کا حصہ بن جاتے ہیں مگر اس سارے تجربے کو مکمل بنانے کے لیے درست سامان کا ہونا بہت ضروری ہے آج کل کے دور میں ماہی گیری کا سامان کافی بہتری اور ترقی کر چکا ہے میں اب جو سامان استعمال کرتا ہوں وہ کچھ اس طرح کا ہوتا ہے کاربن فائبر کی ہلکا وزن اور مضبوط چھڑی یہ پرانی لکڑی کی چھڑی سے بہت بہتر ہے نرم چلنے والی اور مضبوط دھاگا لپیٹنے والی دائرہ جو آسانی سے دھاگا کھولتی اور لپیٹتی ہے یہ چیز مچھلی پکڑ کھیچ مچھلی کھینچتی وقت کھینچنے وقت کافی مدد دیتی ہے مختلف قسم کے دھاگے مونوفلامنٹ یا بریڈیڈ جو مچھلی کے سائز کے مطابق استعمال کیے جاتے ہیں مختلف سائز اور ڈیزائن کے کانٹے جو چھوٹی یا بری مچھلی کے لیے اب زندہ چارہ کے علاوہ نقلی چاڑے بھی استعمال کیے جاتے ہیں جیسے کہ ربر کے کیڑے یا رنگ برنگے جھانسا دینے والے چھڑے ہر قسم کے چھوٹے اوزار جیسے کہ سنکر سو سویول فلوٹ قینچی اور زائدہ کانٹے کے ایک جگہ رکھنے کا ڈبہ اس کے علاوہ کچھ لوگ مچھلی ڈھونڈنے والی مسین بھی استعمال کرتے ہیں جو پانی کے نیچے مچھلیوں کی موجودگی کو پتا دیتی ہے لیک پہلے یہ سب صرف پروفیشنل لوگوں کے پاس ہوتا تھا مگر اب یہ آسانی سے دستیاب ہے جب میں چھوٹا تھا یا کچھ سال پہلے تک جو طریقے تھے وہ کافی سیدھے اور سادے تھے لکڑی کی چھڑی ہوتی تھی جس میں دھاگا باندھ کر ایک کانٹا لگا دیتے تھے زندہ کیڑا آتا یا روٹی کا ٹکڑا چھرا کے طور پر لگاتے تھے زیادہ تر لوگ بنا دھاگا لپیٹنے والی دائرہ کے چھڑی سے مچھلی پکڑتے تھے پانی میں فلوٹ ڈال کے بس انتظار کرتے رہتے اس وقت ماہی گیری زیادہ تحمل اور صبر کا کام تھی نہ کوئی جدید سامان ہوتا تھا نہ کوئی بجلی سے چلنے والی مدد مچھلی پکڑنے کا مجہ صرف انتظار اور ڈانگ کا ہلنا دیکھ کر آتا تھا پچھلے چند سالوں میں کافی کچھ بدلا ہے اب ڈیجیٹل وزن ناپنے والے اوزار مچھلی ڈھونڈنے والی مسین اور مقام دکھانے والے جی پی ایس استعمال کیے جاتے ہیں یہ ان سے مچھلی ڈھونڈنا آسان ہو گیا ہے ریل روڈ اور دھاگے سبھی ہلکے مضبوط اور زیادہ چلنے والے بن گئے ہیں اب قدرتی چھرہ کے علاوہ ربر اور پلاسٹک کے چھرے بھی یوز کیے جا رہے ہیں جو زیادہ عرصے تک چل جاتے ہیں اور زیادہ دلچسپ دکھتے ہیں اب لوگ مچھلی پکڑ کر واپس چھوڑ دینے وا کا رجھان بھی اختیار کر رہے ہیں تاکہ فطری نظام برقرار رہے آج بھی ماہی گیری میرے لیے سکون اور خوشی کا ذریعہ ہے چاہے سامان جدید ہو گیا ہو لیکن اس خاموشی کا سکون پانی کا لہرانا اور ایک اچانک جھٹکا جب مچھلی کانٹا پکڑتی ہے یہ جذبہ وہی پرانا ہے ماہی گیری وقت کے ساتھ بدلی ضرور ہے لیکن اس کا مزہ اور اہمیت ویسے ہی برقرار ہے